चाबल दाली सब्जी तेकरा बाद छोला भटूरा मासु मछली जे खैबै सब मिलै छै पापड़ तिलौड़ी हँ सब भुजिआ जे खयबै सब मिलै छै हँ सब मिलै छै अगर जौ

रोटी सब्जी खयबै तऽ अपना चालिस रुपैआ चालिस रुपैआ रोटी सब्जी खैबै तऽ चालिस रुपैआ लगतै अपना

हँ एक कटोरी सब्जी पाँच गो रोटी जे लेब अपना हिसाब खाए कऽ

हँ सब चीज मिल जेतै सबके अलग अलगके ने खानाके अपन रहै छै जे नहि हम चावल दालि सब्जी खेबै तऽ हम रोटी सब्जी खेबै हम मासु भात खेबै तऽ कोइ मछली भात खयलक हँ जे खयलक मतलब जे खोजबै सब मिल जाइ छै कोइ चीजके कमी नहि जे खोजबै सब मिल जाएत

हम बेगुसरायमे दोकान खोलने छी कहाँ सँ कहाँ कहाँ सँ आबै छियै बेगुसराय जहाँ हम खोलने छी

नहि तुरत बनाए कऽ दै छियै हँ तुरत मतलब बैठियै अपना गरम पकबै छियै तब खिलबै छियै नहि गरमीके दिन गरम करला से फैदा छै

अच्छा ओ तऽ ओ खराब ने भए जाइ छै